अंजी अंजी नमस्ते जी अच्छा मैडम में आं जी आं जी आं जी आं जी

बिल्कुल दिक्खो बिलकुल बिल्कुल एह्दा बेनीफिट ऐ तुसें केह् करना जेह्का थुआढ़ा कोई नियरस्ट सेंटर ऐ ना एह्दा आं हा तुसें उत्थें जाना ते उत्थें पूरी जानकारी लैनी ते बाकी जेह्ड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेह्ड़ा अभियान चला दा सरकार दी तरफ दा बडी अच्छी स्कीम ऐ होर असें सारें गै सारें गै बढ़ी चढ़ियै एह्दे बिच हिस्सा लैना चाहिदा कन्नै थोह्ड़ा प्रचार करना चाहिदा ताकी खैर अस सिटी च रौह्ने असेंगी ते पता लेकिन जेह्ड़े ग्रां दे लोग न उंदे ताहीं मुशकल ऐ की के उंदे तगर एह् स्कीमां पुज्जदियां गै निं एह् स्कीमां पुज्जगियां गै नेईं ते उनेंगी बेनीफिट कियां थ्होना आं जी आं जी आं